हँ कुकर कुकरमे खाना जल्दी आदमी किएक बनबै लगै छै तऽ ओहि खाना मतलब ओ ओहिमे जल्दी सिझ जाइ छै कुकरमे प्रेशर कुकरमे खाना ओहिमे जल्दी सिझै छै जल्दी बनै छै जल्दी जल्दी मने कहीँ भी गेल आदमी तऽ बनबै लागल तऽ खाना भात दालि सबजी पापड़ तिलौड़ी ईसब जल्दी आलू आलू भी सिझ जाइ छै सब दालि भी जल्दी एक सीटीमे सिझ गेल तीन सीटीमे सिझ गेल तऽ ईसब होइ छै तऽ खाना गरीब आदमी छै जे ककरो अभी भी गरीब आदमीके जल्दी मतलब जकरा गरीब जे छै ओ अभी भी ककरो घरमे कुकर छै ककरो घरमे कुकर नहि छै तऽ हमरो आओरके कुकर नहि छै सोचलहुँ खरिदबै किनबै तऽ एहि दुआरे गरीब आदमी छिए तऽ कुकर जल्दी कहाँसे खाना ओहिपर जल्दी कुकरमे बनै छै हुँ तऽ खाना भी सुआद रहै छै बढ़िआँ रहै छै सबकिछु मतलब बनै छै खाना टेस्टी रहै छै कुकरमे तऽ हमे आओर गरीब आदमी छिए तऽ मतलब खाना हम कुकरमे जल्दी कतेक आदमी गरीब कतेक घरमे कुकर अभी छेबो नहि करै कतेक घरमे छै कतेक घरमे नहि छै कुकर हमरो आओर गरीब छिए तऽ हमरो आओर घरमे नहि छै कुकर एहि दुआरे तऽ चुल्हापर खाना बनै छै ईसब बरतनमे जल्दी नहि सिझै छै जल्दी नहि होइ छै एहि दुआरे खाना कुकरेमे बनै छै बहुत आदमी बड़का बड़का घरमे खाना बनै छै कुकरसे हमे आओर गरीब आदमी छिए तऽ हमरा आओर नहि बनै छै टेस्ट तऽ एकबेर दुइ बेर खएने छिए खाना लेकिन कुकरके खाना बहुत बढ़िआँ लगै छै आओर तऽ कुकरके खाना ई होइ छै तऽ जल्दी जल्दी सिझबो करै छै आओर बनबो करै छै जल्दी टेस्टो लगै छै खाना खाइमे खूब बढ़िआँ लगै छै टेस्ट भी बहुत अच्छा हँ बहुत बढ़िआँ आओर बहुत मतलब खाना बा हर हर प्रकारके खाना हर प्रकारके खाना कुकरमे भी बनि जाइ छै कुकरमे आदमी बनै लै छै कि तऽ जल्दी जाइवला छै कहीँ तऽ कुकरपर आदमी गार्जिअन बना लै छै कुकरपर होइ जाइ छै खाना टेस्ट जल्दी अच्छा बात तऽ खाना ईसब मतलब होइ जाइ छै तऽ खाना हमरा आओरके तऽ दिक्कत होबे करै छै तऽ कुकरमे तऽ हमे आओर कुकरेमे बनेलहुँ सबकिछु मतलब कुकरेमे कएलहुँ हँ तऽ हमरा तऽ गरीबे छिए तऽ कुकरमे बनेबै कहाँसे तऽ कुकरमे नहि होइ छै नहि बनेलहुँ तऽ खाना सबजी एना अथी होइ छै तऽ साधनपर पूड़ी सबजी चुल्होपर बनि जाइ छै गैसपर बनि जाइ छै हँ कुकर गैसपर चढ़ाके हीटरपर जकरा बिजली छै तऽ हीटरपर चढ़ा दै छिए सबकिछु होइ जाइ छै जल्दी खाना मतलब अथी होइ जाइ छै हँ